आमचें घरा कडेन रांदपाचे ट्रेडिशन म्हटल्यार आमचे थोडे वार आसता जे शिवराक दीस आमी पाळटा तेन्ना आमची आई आमकां जी नुस्त्याची आयदनां आसा ती सेपरेट दवपरपाची आनी जी शिवराक आयदनां आसा ती सेपरेट दवरपाची अशें पाळा म्हणून सांगता ती आयदनां ती कशींच एकामेकान मिक्स करपाक दिनात आनी हे ट्रेडिशन म्हटल्यार चल्ला ये आता आमची आजीय करताली आनी आतां आमची आई करता आनी अशें आमकां दिसता तिणेन जी संवय लायला ती आमकां फुडेंय उरतली आनी आमची चालूच उरतली फुडें म्हणटगीर हे ट्रेडिशन म्हणपाक जाता आमचें घरांत आनी सुपस्टिशन म्हटल्यार अशें आसा कांय आतां जेन्ना सुर्यग्रहण जाता तेन्ना गिराणां दिसा आमकां जेवपाक खावपाक अलावड आसना मेळना जेवपाक खावपाक पूण धाकट्या भुरग्यां खातीर जाणट्यां खातीर कोण बरी आसना तेंका तितुतल्यान मदल्या मदी थोडे उपाय काडल्या ते म्हणजे अशें काय त्या लोकांनी दाराच्या चवकटीन उबें रावन खाल्यार जाता ये व्हडलें सुपरस्टिशन गिराण पाळपाक जाय ना पाळपाचे प्रत्येकाचे आप आपल्याचेर आसता पूण त्या टायमार खावप ना खावप ये म्हाका सुपरस्टिशनुच कशें दिसता किद्याक गिराण म्हणजे एक फिनोमेनल आसता जी नैसर्गीक फिनोमिनन आसा पण तेका लागून आमी इतलें सगळें धू धू पूस पूस करप ये म्हाका पटना आनी हेका लागून हांव ते सुपरस्टिशन म्हणटा